हमर सबसँ बड़ा उपलब्धि छिऐ एक शिक्षक बनेनाइ एकटा शिक्षिका बनेनाइ बच्चाके पढ़ाना ई हमरा बचपनसँ बहुत बढ़िआँ लागए रहए जेनाकि हमे एक गाँव से आबए छिऐ एक हमरा गाँव परिवार गाँवमे रहए छै पापा खेती करए छै तऽ ओ अनुसार हम एक शिक्षिका बनए लऽ चाहए रहिऐ बचपन से जेकि हम बनलिऐ हँ ओ हमर लिए एक उपलब्धि कि जेना छै बहुत गर्व महसूस होइत छै जब हम ई चीज देखए छिऐ तऽ ओ अलग चीज छै हमे बचपनसँ चाहए रहिऐ कि जेनाकि हम जेनाकि हमरा जे जे कठिनाइ भेलै एक गाँवसंँ निकलीकेँ एक शिक्षक शिक्षिका बनएमे तऽ ओ चीज हम चाहए रहिऐ कि कोई भी बच्चाके ओ चीज मतलब पढ़ाइमे ओ चीज फेस नहि करए लऽ पड़ैत मतलब ओ चीज ओ कभी ओकरा महसूस नहि होइ ओ चीजके लिए हम अभी एक शिक्षिकाके तौर पर हेल्प मदद करए लऽ चाहए छिऐ ओ बच्चाके तऽ ओ चीज हमरा बहुत गौरवशाली छै हमे मतलब इतना कठिनाइ से निकलीके आइ हम शिक्षिका बनले छिऐ तऽ हमरा बहुत अच्छा लागैत छै ई चीज